जय हिंगलाज माता अ मुंहिंजी ॿ नंढियूं भेनरूं आहिनि ऐं उहे त हाणे हिकिड़े पिता साहिब जी औलादूं आहिनि त कॉमन ॻाल्हि हुअण त लाज़मी आ छो जो असां टिनिनि खे गुसो ॾाढो वधीक आहे पर इहो आहे त थोरो फ़रक़ु इहो आहे त हाणे मूंखे जीअं गुसो ईंदो आहे या मूंखे ताव जीअं अची वेंदो आहे त पर मां थोरी देरि में थोरो जल्दी शांत थी वेंदा आहिनि मुंहिंजी भेनरूं थोरो पंहिंजे मुड़ुसनि खे नचाइंदियूं आहिनि पहिरीं पंहिंजी आङुरियुनि ते थोरी देरि हुननि खे नचाइण खां पोइ जॾहिं हुननि जो सॼो गुसो शांत थींदो आहे कलाकु ॿ कलाक कॾहिं कॾहिं त हफ़्ते ताईं बि वधी वेंदी आहे ॻाल्हि त हुननि खे जॾहिं पंहंजी आङुरियुनि ते चङी तरह नचाए तपाए करे जॾहिं बिल्कुलु हफ़्ते ॾहनि ॾींहंनि खां पोइ शांत थी वेंदा आहियूं हुननि खां माफ़ी घुरंदियूं आहिनि भले हुननि जी ग़लती हुजे या न हुजे उहा ॿी ॻाल्हि आहे पर माफ़ी त हुननि जा मुड़ुस ई घुरंदा इहो ज़रूर हुनमें अ मतिलबु जीअं मां चवंदुसि हिकिड़ो ठेठ आहे या सुठी ॻाल्हि आहे सुठी त खैर मज़ाक वारी ॻाल्हि थी उहो त खैर ज़ालयुनि खे एतिरो वधीक न ॻाल्हाइणु खपे पर खैर कॉमन जेका आहे हूअ असां में गुसो आहे पर फ़रकु इहो आहे त मां थोरो जल्दी शांत थी वेंदो आहियां हूअ थोरो टाइम खां पोइ शांत थींदा आहिनि इहो आहे फ़रकु जय हिंगलामाता